नमस्ते भईया आपके वहाँ पर आपके यहाँ खाना आपके यहाँ खाना कौन कौन सा बन रहा है मटर पनीर हाँ सुन पा रहे हैं

पनीर की सब्जी है मटर पनीर हाँ हमें तो बहुत अच्छा लगता है वो कितने प्लेट है हमारे यहाँ हमारे बच्चे है हम हैं चार पाँच लोग अस्सी रुपया टेबल बड़ा चाहिए

मिल जाएगा जलेबी समोसा सुबह से आई है जलेबी समोसा सब मिल जाएगा वो कितने प्लेट हैं समोसा कितने पलेट हैं और जलेबी चलो हम आ रहे हैं दही बड़ा बीस रुपया चलो हम आएंगे फिर हम आ जाएंगे अभी दो बजे तक आ जाएगे अपने बच्चों के साथ बड्डे पाल्टी हमें मनाना है बड्डे पाल्टी मनाना है हाँ हमारे बच्चे और हम अपने मेहमानों को भी बुलाएंगे सौ लोग का व्यवस्था करना है ठीक है हमें पैसा लगेगा कितना पैसा लगेगा हमारे मेहमान भी हमारे मेहमान भी हैं हमारे घर के परिवार भी है सौ लोग का व्यवस्था करना है हमें बताइए कितने पैसे लगेंगे आइटम मटर पनीर है कचौड़ी है फिर समोसा है फिर जलेबी है यही सब रहेगा नमस्ते भईया